द टिफिन मनीगाछीमे रेस्टुरेंट खुजल अछि या बन्द अछि रविकेँ दिन जे हमरा भोजन उपलब्ध कऽ सकैय कि नहि से ओकरा लेल हम फ़ोन कऽकेँ ई बुझि सकै छी जे आहाँकेँ रेस्टुरेंट आइ खुजल अछि कि बन्द अछि आओर हमर स्थान पर आहाँ डिलीवरी पहुंचा सकै छी या खेनाइ पहुंचा सकै छी कि नहि